ہم نے آپ کے پاس لاسٹ منتھ میں وہ پروڈکٹ لیا تھا وہ اسکن کیئر پروڈکٹ لیا تھا وہ ہم نے لگایا یوز کیا میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا وہ پروڈکٹ لگانے کے بعد بہت سارے فائدے فائدے ہم نے محسوس کرے اسکن کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور کلیئر ہے فیس گلو ایٹریکشن بھی آ رہا ہے اس سے اور بہت ہی اچھا ہے میں میری رائے یہی ہے کہ میں آپ کے پاس یہی پروڈکٹ دوبارہ سے لیتی رہوں گی بہت اچھا لگا مجھے یہ پروڈکٹ آپ کا یوز کر کر بہت اچھا ایکسپیرینس رہا